शारीरिक व्यायाम और योग में बहुत अंतर है ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकिन अंतर थोड़ा बहुत है ये सिर्फ़ शारीरिक शरीर की व्यायाम करने से हमको बहुत ही आरामदायक फ़ील होता है और योग करने से हमें शरीर की श्वास में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है और हमारा जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहता है योग करने से और हम योग सुबह के टेम में किया करते हैं और शरीरिक व्यायाम भी हम सुबह के टेम में करते हैं क्योंकि जब मौसम सुबह का बहुत ही सुहाना होता है बहुत ही अच्छा होता है तो उससे हमारे शरीर में विटामिन और सूर्य की किरणों द्वारा बहुत ही अच्छा और अच्छा सन्तुलन रहता है और हमारी श्वास इसलिए निरंतन रहती है व्यायाम और योग करने से मत ही पूछो कितना आनंद आता है शारीरिक व्यायाम और योग करने से इनमें यहीं अंतर है दोनों में बस अलग अलग हैं लेकिन थोड़े ही थोड़े अलग हैं व्यायाम एक कूदने के लिए होता है लंबी कूदें करते हैं छोटी कूदें करते हैं और योग हम जमीन पर कुछ बिछा कर और फ़िर लेट कर योग करते हैं